हाँ कौन बात कर रहें आप अच्छा बोलिए क्या हो रहा है आपको क्या प्रॉब्लम है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो मैम एक काम करिएगा आप यह मेरा हॉस्पिटल है आप सनीचरा बाज़ार में आइएगा आप बिन्द्रा हॉस्पिटल है मेरा तो आप यहाँ कल आकर देख कल आ जाइएगा और चेकअप करवा लीजिएगा है न और जैसे आपको आपने क्या बताया क्या हुआ है फ़ीवर आ गया है हाँ अच्छा देखिए फ़ीवर आ गया है अभी मौसम चल ही रहा है फ़ीवर का फ़ीवर का भी नॉर्मल अगर आप अभी करना चाहते हैं कुछ तो एक टैबलेट ले लीजिएगा न और जैसे हाथ पैर दर्द हो रहे तो होता क्या है न जैसे फ़ीवर रहता है तो हाथ पैर तो दर्द देते ही हैं तो अभी आप मेडिशन वगैरह भी ले ले लीजिएगा और क्या है अभी कुछ खाया था आपने बाहर का अच्छा देखिए अभी बाहर का तो कुछ मत खाइए अच्छा पेट दर्द भी है क्या आपका पेट दर्द भी है अच्छा पेट दर्द हो रहा है तो क्या है न मैडम कि आप अभी बाहर का तो कुछ मत खाइए है न तो जैसे बाहर का खाना है तो पेट दर्द हो रहा है और आपका टाइम वाइम का इशू होगा टाइमिंग वगैरह तो नहीं है न चल रहा है ऐसा नहीं है हाँ तो कभी कभी होता है न कि अपन कुछ खा लेते हैं ऐसे जंक फूड टाइप से तो होती है प्रॉब्लम तो अभी आप बढ़िया जैसे पेट दर्द हो रहा है तो गरम पानी पीजिएगा और मेडिशन वगैरह ले लीजिएगा और मेरा हॉस्पिटल मैंने बताया आपको ऐसा निचला बाज़ार है न ऐसा निचला बाज़ार में है बिन्द्रा बिन्द्रा हॉस्पिटल तो आप यहाँ आ जाइएगा कल हाँ वही वाला आना है तो कल आप आ जाइएगा है न और यहाँ पर चेकअप करवा लीजिएगा आप ट्रीटमेंट करवाकर ठीक हो जाएँगी है न और ज़्यादा टाइमिंग आप देखिए सुबह नौ बजे से रात के दस बजे तक हम आपको मिल सकते हैं है न तो आप मेरा नाम नयन है है न तो आप आकर वहाँ पर ट्रीटमेन करवा लीजिएगा हमको मतलब मैडिक मेडिशन वगैरह दे देंगे हो जाएगा ठीक ठीक है देख देख लेंगे जो भी है तो आप कल आ जाइएगा ठीक है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी क्या है मौसम ही चल रहा है इसलिए थोड़ा आपको हो गया होगा फ़ीवर वगैरह है न धूप वगैरह में अभी ज़्यादा मत निकलिएगा आप हाँ क्योंकि अभी धूप का मौसम है धूप भी तेज़ है तो आप अभी घर में रहिएगा और कल आप हॉस्पिटल आ जाइएगा टाइम पर है न ओके वेलकम